युट्युबार खाणाची रेसिपिचें चॅनल जें म्हजें सगल्यान आवडिचें तें म्हळ्यार सरितास गोवन किचन ह्या चॅनलाचेर बारीक अश्यो मोजक्योच आनी पांच मिणटां भितर खुबश्यो खाणाच्यो रॅसिपी दाखयतात सगल्यांत म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार ह्यो सगल्यो एक गोंयकार बायल दाखयता आनी ह्यो ती कोंकणीतल्यानच सगल्यो रॅसिपी ती सांगता अशें दिसता की कोण तरी म्हजीच आई किंवां म्हजेंच व्हडली भयण म्हाका त्यो रॅसिपी शिकयता सामक्यो सोप्यो आनी सुटसुटीत रॅसिपी जेन्ना हांव लग्न जावन आयलें तेन्ना म्हाकाय बी रांदपाक कळनाशिल्लें तेन्ना ह्या सरितास गोवन रॅसिपी ह्या युट्यूब चॅनलान म्हाका खूब मदत केली खंयचीय मागीर ती रॅसिपी जांव नुस्त्याची जावूं चिकनाची जावूं किंवां वेगवेगळे वॅज आयटम्स धरून ह्या रॅसिपी ब्लाॅगावयल्यान हांव तें सगलें करपाक शिकलें वेगळे वेगळे तरेचे पुलाव जशें की सुंगटाचो पुलाव तिसऱ्यांचो पुलाव वॅज पुलाव चिकन बिर्याणी मटण बिर्याणी ह्याच चॅनलाचेर हांव शिकलें आनी आतां हांव ती बऱ्या पैकी करतां अशें न्ही की सगळेंच वेस्टन अशे पदार्थ ह्या चॅनलाचेर आसता अशें न्ही त्या चॅनलाचेर ती गोंयचे पारंपारीक पदार्थ जशे तवसळी थाली पिठां साबुदाण्याचे वडे तशेंच सुकूर उंडे मोदक करपाक शिकयता दिवाळे कडेन तर तिच्या कडेन सगळ्यां तरेची खाणांची रॅसिपी आसा म्हळ्यार पांच तरेचे जर तूं फोव करतलें जाल्यार दुदांतले फोव फोंडणेचे फोव ताकांतले फोव गोड फोव तिकट फोव हे सगळ्योच रॅसिपी हांवेन त्या ब्लाॅगार पळोवन एका वर्साची दिवाळेंत भरपूर वेगवेगळे तरेचें जिन्नस केल्ले आंबाड्याची करमय हांव तिच्याच रॅसिपी ब्लाॅगावयल्यान शिकलें जेन्ना कोविड आयलो आनी सगळींच जाणां घराकडेन बसतालीं बसपाक पडलें तेन्ना हांवेन ह्या रॅसिपी ब्लाॅगावयल्यान वेगळे वेगळे तरेचे केक करपाक शिकलें तातयां घालून केक तातयां न घालता केक तशेंच केकाचे ब्रावनीज डोनट फ्रायड डोनट एर फ्रायड डोनट हें सगलें हांवेन ह्याच ब्लाॅगाच्या वयल्यान शिकलें तशेंच केकार करपी वेगळे वगेळे तरेचे आयसींग म्हळ्यार शुगर आयसींग बटर आयसींग फोणडण्ट हेंयी बी तिणी सुटसुटीत प्रमाणें शिकयलें तिच्या ब्लाॅगावयल्यान केल्ल्यो हांवेन वेगळे वेगळे तरेच्यो रॅसिपी आमच्यो घरांतल्या सगळ्यां जाणांक तोखणायेन ती खातालीं आनी म्हजें मन भरून तोखणाय करतालीं तें आयकून खूब्ब धादोस मेळटाली ह्या बोल ह्या ब्लाॅगावयल्यान म्हाका आनी एक गजाल कळ्ळी की रांदप हें सुटसुटीत जावंक शकता घरांत कितल्योय कमी वस्तू उरूं तुका जर मनांतल्यान मोगान जर तुवेंन खंयचीय गजाल रांदली जाल्यार ती सदांच बरी जाता अशें न्ही की सगल्योच ज्यो दुकानांतल्यान हाडुनूच मसाले वेगवेगळे तरेचे मसाले ऑरॅगॅनो आनी सेलरी घालुनूच डीश रेस्टोरंटा सारके जाता अशें न्ही घरांत आशिल्लें सादे सादे जिन्नस जशे कोथमिरेचो पावडर जिऱ्याचो पावडर गरम मसाल्याचो पावडर हेंयी घालून बरें बरें रॅसिपी तयार करपाक शकता सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार हांवेन सरितास गोवन रॅसिपी ह्या चॅनला वयल्यान गरम मसालो कसो काडप तो शिकलो तोंय बी प्रमाण बद्द आनी मसालो हांव काडपाक शकलें हें म्हज्या खातीर खूब आनंदाची गजाल आशिल्ली तशीच सत्यनारायण पुजेक करपी जो प्रसाद तोयी हांव ह्याच ब्लाॅगावयल्यान शिकलें कितले प्रमाणांत केळीं घेवप कितलो प्रमाणांत शिरो घेवप कितलो प्रमाण कितल्या प्रमाणांत रवो घेवप कितली साखर घेवप तें सगळेंच हांव ह्या ब्लाॅगा वयल्यान शिकलें

आनी तिणी म्हाका म्हज्या कुकींग जी म्हजी प्रवास आशिल्ली किंवां कुकींग हें म्हजें फेवरेट जावपाचें कारण म्हळ्यार तेणी म्हाका म्हजीच आई किंवां म्हजीच भयण अशी तिणी म्हाका खूब मदत केली

पारंपारीक पदार्थ धोणस सुद्दां तिणें दाखयल्लो आसा तसोच आंब्याचो धोणस दाखयल्लो एक फावटी पणसाचो धोणस दाखयल्लो आनी तो हांव दोनूय केल्ले म्हणून म्हाका आमच्या घराकडल्यानूय तोखणायेचे सूर येता की बाय तूं पारंपारीक पदार्थूय करपाक शकता तशेंच जे मोडर्न पदार्थ आसा जवणाचे तेय बी करपाक शकता आनी तेंय बी तूं रुचीक करता हेचें हांव सारे जें क्रेडिट्स आसा जें सगलें श्रेय आसा तें सरितास गोवन रॅसिपी ह्या ब्लाॅगाक दितां देव बरें करूं